पौधामे लताम लतामक आमक ईसभ पौधा लगओने छथिन सभ गाँवमे आओर लताम जेए पोरोके झिँगाके सजमनिके ई सभकेँ लता लागलए फुलो आओरके पौधा लगओने छी गेंदाके गुलाबके की कहय छै अरहुलके ईसभ फूल हमरा लगबै छथि पौधा ईसभ हमरा बाड़ीमे अहाँकेँ मिल जाइत की कहय छै सुरजमुखिओके पौधा मिल जाइत खास कएकऽ लताम आहाँके पोरो हम जादातर पोरो हमरा लगाओलए